किसान जे है अपन खेती करैया कर्जा लेके या जेना तेना के कऽ जे है से कोनो व्यवस्था के कऽ जे है खेती केलक खेतीमे जे है से बारिशके कारण खेती फसल सही न उग पायल समय ठीक ठाक भेल बात भेल अन्न सही उपज भेबो कयल तऽ अन्नके जेहै बेचऽके सुविधा सरकारके तरफसँ नही है

अन्न उपजाकऽ घरमे राखल गेल सड़ गेल एहि ले कऽ जे है किसानके दिक्कत होइ छै ताहि लऽ कऽ किसान जे है आत्महत्या कय लैया हुनक मेहनत कयलक मेहनत कयलाके बाद कहियो कालके कर्जा लेकऽ आ कुछ अपन जमीनो बेचके कुछ खेती लोक करैया खेती केलाके बाद भी अगर सफलता न मिलैया किसान के जे है बड़ा कष्ट होइ छै एहि ले कऽ भी किसान लोग आत्महत्या पर उतर जाइया आत्महत्या करैके चाहेया किसानके सरकारके तरफसँ कोइ सुविधा न है सरकार जे है कोइ सुविधा नहि दे रहल छै सरकार जे है से पानिके न सुविधा दे रहल छथि न कुछ कय रहल छथि सरकार सुविधा दैते तब न पानिके सुविधा होइते तऽ किसान जे है से किछु अपन ठीक ठाक समय बितैतस यहाँ तऽ सरकारके तरफसँ भी कोइ व्यवस्था नही है न पानिके सुविधा है न अन्न रखऽके सुविधा है न अन्न बेचैके सुविधा है यानि किसान लोग छोट छोट किसान की करतै तखन ई सभ लकऽ जे है हुनका सभके बड़ा समस्या भऽ जाइ छै किसानके हम सभे एहि लऽ कऽ बड़ी दिक्कत भऽ जाइया हमरा सभके एहि लकऽ जे है किसान सभ जे है आत्महत्या करै पर उतर जाइया ओना जब कर्जा लेकऽ कर्जा बला तंग करै लागल कि हमर तों पैसा लौटाब किसान नहि लौटाइल तऽ ओ अलगे परेशानी फसल नहि भेल फसल समाप्त भऽ गेल नहि किसानके एक तरहसँ बहुत सख्त सङ्कटके सामना करै पड़ैया सङ्कट सामना करैत करैत नहि बर्दाश्त भेला पर आत्महत्या लोक कर लेबैके चाहैया इसमे विशेष सरकारके तरफसँ तऽ कोइ सुविधा नहि मिल रहल अछि एहि लकऽ जे सरकारके सोचैके चाहियनि जे हँ एहि सभ पर विशेष ध्यान दियै विशेषकर कमसँ कम किसानके सुविधा दी किसान एहि पर जे है कुछ कर सकै एहि लऽ कऽ जे है बस सरकार कुछ सोच नहि रहल छथि किसान किसानके दिक्कत भऽ रहल है एहि लऽकऽ जे है विशेष तऽ इएह सभ छै आब कि कहु किसान एहि लक बड़ा दिक्कत समस्या झेल रहल छै